हांव शिवानी अय्या हांवें दोन दिसा पयलीं तुमची गाडी बूक केल्ली काणकोणच्यान पणजे वचपा खातीर आनी तुमची सेवा खूब बरी आशिल्ली आयज म्हाका साडे पांचाक पणजेच्यान परवरे वचपाक जाय आनी म्हाका त्या टायमार तुमची गाडी अवेलेबल आसा काय ना हें मातशें कळोवचें